हाँ जी हलो नमस्कार जी नमस्कार बोलिए जी कर रहा हूँ बोल रहा हूँ जी जी अच्छा जी चार दिन की तो लम्बी टूर पर जा रहें क्या अभी क्या है जी जी जी मैं पहले भी आपके अरे भाई पहले भी तो आप ने समय निकाल के दो दिन की मांगी थी तो आठ दिन में लौटी थी वहाँ पर पहले ही बच्चे को आप के छुट्टी दे चुके हैं इसमें पढ़ाई में हर्जा भी तो होता है जी जी जी तो बच्चे का जाना ज़रूरी है बच्चे का जाना ज़रूरी है आप लोग हो आओ अच्छा भाई ये है कि इसमें क्या है पढ़ाई छूटती है और बच्चे का नॉलेज भी कम होती है उसमें अगर पढ़ाई लिखाई में अवरोधक बनता है ज़्यादा गेप अब लगता है छुट्टियों में तो पढ़ाई नहीं हो पाती पहले भी बच्चा आपका कमज़ोर रहा है अभी अभी ठीक हो रहा है तो हम ने कहा चलो इस लिए सोच रहे थे कि अब बच्चा ना जाते हुए आप लोग चले जाएं थोड़ा ठीक है ठीक है हम बात करते हैं वैसे चार दिन के लिए ऐसा तो ऐसा कर ही लेते हैं लेकिन बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर देना थोड़ा सा उसको गैप नहीं लगना चाहिए गैप में क्या है बच्चा भूल जाता है फिर वो चलाे ठीक है चलो ठीक है अपनी क्लास टीचर से बात करते हैं चलो आप को अनुमति मिल जाएगी